हलो जी आप शर्मा स्वीट से बात कर रहे हैं भैया हमको बर्थ डे का ओडर देना था दो दो पाइनएप्पल केक दो चोकलेट और मिठाईयाँ भी चाहिए थी मिठाईयाँ अवेलेबल हैं आपकी शॉप पर ये हमें दो किलो काजू कतली चाहिए तो और चा ओर चार किलो रसगुल्ले जलेबी चाहिए पाँच किलो तो शाम के पाँच बजे तक चाहिए मिल जाएगा न

और जैसे अपने यहाँ पर रसगुल्ले वगैरह अवलेबल है शॉप पर आप एक काम करिए दो किलो इमरती कर दीजिएगा हाँ और रसगुल्ले कर दीजिएगा तीन किलो और भैया भैया शाम तक शाम के पाँच बजे तक ही ओडर पहुँच जाना चाहिए ये बहुत बहुत अर्जेंट है मेरे लड़के का बर्थडे है ठीक है भैया धन्यवाद ठीक ठीक सेलीब्रेशन का सामान भी है आपके पास बलून वगैरह हाँ तो आप एक काम करिए पाँच पैकेट ट्वेंटी बिस्किट के कर दीजिएगा और अपने पास ये नमकीन में है कुछ तो हाँ तो आप चार किलो नमकीन कर दीजिएगा हाँ और पाँच डेरी मिल्क चोकलेट कर पाँच मिनट के पाँच कर देना आप डेरी मिल्क बड़ी वाली शाम तक पहुँच जाना चाहिए भैया यह ओडर ठीक है हाँ पाँच बजे तक ठीक है